हमारे क्षेत्र में है सुविधा बहुत ही अच्छी तरीक़े की है जैसे कि हमारे क्षेत्र में उपलब्ध परिवहनों की सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पर पर्यटक आते हैं आम तौर पर बहुत उपयोग करते हैं और कई तरीक़े के साधनों का ये बहुत ही सुविधा सस्ती भी मिल जाती है भरोसेमंद भी मिल जाती है और यहाँ पे राज्य परिवहन की भी बसें मिलती हैं और टेक्सी ओटो रिक्सा आदि पारंपरिक वाहन भी मिल जाते हैं